अस इक ट्रिप उप्पर जा ने बैश्णो माता असें आटो रिक्शा चाहिदा कोई चार पंज फ्रैंडस जा दे असें आटो चाहिदा हा आटो करना हा स्हेलियां जा ने लोकेशन बैश्णो माता जाना असें आटो चाहिदा अपना नंबर शंबर किन्ने बजे आटो जंदा होर कुत्थां लैना असें होर कुत्थै छोड़ना पूरा असें मतलब बैश्णो माता जाना असें थल्ला उत्था ट्रेन जित्थैं ट्रेन आह्ला ओह् ऐ रेलवे स्टेशन ऐ जित्थै उत्थां चढ़ना अस कोई अस पंज बंदे न आटो चाहिदा असें असें जानै जित्थै टिकटां थ्होंदियां मेन बजार कटरा होर अपना नंबर शंबर साढ़ा नंबर ऐ अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ नौ नौ अट्ठ नौ दो त्रै दो अट्ठ एह् साढ़ा नंबर ऐ होर टाइम असें निकलना कोई रातीं नौ बजे पुज्जना असें स्टेशन उत्थां असें छोड़ना मेन बजार ते बैश्णो माता जाना होर लोकेशन ऐ बैश्णो माता साढ़ी इक बस एह् रेलवे स्टेशन दा करना मेन बजार कटरा जित्थां असें बैश्णो माता जाने आस्तै टिकटां लैनियां फ्ही अस कोई पंज बंदे न फ्ही अस जेल्लै आह्गे साढ़ा नंबर असेंई नंबर असें नंबर लैना थोह्ड़ा ते असें बी देउड़ेआ तुसें अपना नंबर फ्ही असें असेंई तुसें तुसें असेंई चुक्कना बाणगंगा दा असेंई छोड़ना सिद्धा रेलवे स्टेशन असें बी साढ़ी जात्तरा समाप्त होई नी उत्थै असें आटो चाहिदा हा